जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे कोई टेन्सन नहीं रहती है क्या है कि हम अपने घर में सी सी टी वी कैमरा लगा रखे हैं और उससे हम अपने सब कुछ मोबाइल पर देखते रहते हैं इसलिए हमें घर की कोई टेन्सन नहीं रहती है कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है ये सब हमें देखते रहते हैं इसलिए अपना फील्ड वर्क भी अच्छे ढंग से करते हैं सुबह में दस बजे हम घर से निकलते हैं अढ़ाई तीन बजे हम घर चले आते हैं दिन भर आम आराम से अपना काम करते हैं और शाम को घर चले जाते हैं इसलिए कोई टेन्सन नहीं रहता है सब कुछ अच्छे से होता है घर में बहु है वह सब घर के काम संभालती है हम फील्ड का काम करते हैं और हमें कोई टेन्सन नहीं रहता है घर का और इसी तरह से हम अपने घर की भी निगरानी रखते हैं और अपना काम भी अच्छे से करते हैं इसलिए

बहुत अच्छी है सी सी टी वी कैमरा लगाने के बाद ताकि कोई टेन्सन नहीं रहता है घर में सब कुछ अपने सामने होता है इसलिए सी सी टी वी कैमरा बहुत अच्छी चीज़ है और हमें सबसे अच्छी लगी इसलिए हम अपने घर में सी सी टी वी कैमरा लगा चुके हैं और निश्चिंत होकर अपना काम में करते हैं आराम से और काम करके अपने घर वापस चले आते हैं